गोदो जोंनि दिनावथ' मबाइल सबेल गैयामोनलै दानियाथ' मबाइलानोसै गासैबो दंनायमानि जोंना गोदो माबोरै सोलिबोदों बेखौ नोंसोरथ' मिनथियानोसै मबाइलाथ' गैखायानोसै नांथारगौ सोरखौबा नांथारगौबाबो सायकेलजों दों दों दों थांदो खिन्थाहैदो आरो सायकेल गैयाबाथ' थाबायलांनानैनो हायराम दानियाथ' बिदि नंला हेल्ल' होनबानो जायो जेरावखि थाङामानो नोंनाव उमुख बुस्थुआ दंना गैयाब्रा होनहरबानो जायो आजिखालि बेनोसै बे सलानो खामानि होजोब्बाय बे सलाय गैया बेयाव खामानियानो गैया नंगौना नङा आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो दानिफ्रायनो मबाइल मबाइल लानानै मा जादों मेगनफ्राबो गैला पावारानो गैला मेगननि पावार जाजोब्बाय मबाइला दामो दामनोसै सानफामानि बिसनायाव थानोसै न'आव खामानि दं ना दामानि दं बेखौथ' नायफाथथा मावनांगौ ना दांनांगौ जानोबा ओंखारबाय खिनोबा हासुनोबा बाहेरायाव ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय थ्रोब हाबफिनलायबाय बेजोंनो सानसे आंथ' मावखालानोसै बेजों गेलेबायथादो जादो लोंदो उन्दुदो मा खामानि दं गोदोनि दिनाव गैयाना गैया मबाइल गैयाना गैया मावनायबो जोबा दांनायबो जोबा जानायबो जोबा फारसेथिंनिफ्राय खहायानो गैया दासो फारसेनिफ्राय खहा सोर सोर माबागासिनो दं दायो दखना गानग्राफ्रासो मालाय देरहागासिनो दं दखना गानग्राफ्रा न'आव थाया नालाय सोरांबानो बे जों बर'नावनोसै अखा नायबानो बेफोरखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै बेफोरखौथ' जेबो फाथ्थाखौनो लाया दानि मानसिया मा फाथ्था दं ओजों फारसे सोबख'गासिनो दङ सोबख'दोंना सोबख'वाखै नोंसोर मा फाथ्था दं मिनथिदों अखा नायबानो सोरांबानो ग्रोब ग्रोब नै दा हायाथ' थिखा लादों हाजारसेययाव बिगा सोरबा आतस' सयस' होलाबायदों बेबो खम लांगासिनो दं बेफोरखौ मा फाथ्था दं बर'आलाय जेबोथ' फाथ्था गैया जुखाम बिगासेयाव खै मोन जायो बिसोरहा हिसाब दं मालाय हिसाब सारा बिसोर मावा हिसाबजोंसो मावो जोंहा बिगासेयाव बिगा बेसेबां जायो बेखौबो हिसाब दं नालाय खरसा बेसेबां थांखो बेखौबो हिसाब नोङो कबि थोबसेयाव थाइबाबाबो थैया बिसोरहा दस थाखा दस थाखानि खमावथ' मोनखायानोसै बावगारहर खमानो थाइबा हा बिगासेयाव बेसेबां जायो होनबा देरस'था कबि जायो माबा सात हाजाराव नों दस थाखा खरि फानबाबो बेसेबां थाखा जायो बेबायदि हिसाब खालामनानैसो बांगाला खेथिखौ मावगोन ओरैनो जानला मानला खेथि मावा बिसोरो दा जुखाम गायदों पुवायथि बिसोरो बिगासे हायाव खै मन जुखाम ओंखारो बेवहायबो हिसाब दंबावो मुलिया बेसेबां थांदों बेबो हिसाब खामलाया बेसेबां थांदों बेबो हिसाब नोङो हा बिगासेयाव जुखाम बिस मन बायस मन गाहाम ओंखारोबा मा थैयो आरो बिसोर फानो फन्द्र' सल्ल' खमावनोबा थेर' सैध' कुविनटेल होनबा मा थैनो बेफोरबायदि खेथि खालामनो नांगौ बेबायदि खेथि खालामनायावनो बबेबा गाव बयबो खालामनाय बयबो मावनायलाय मानो देरहासार जाया खामानिखौ मावलाबा रावबो नों माव आं माव बेरायनानै बांसिन ओरैनो थानो लुबैयो ओरैनो थानानैलाय बहा फैनो थाखा फैसाया ओरैनो थाबाथ' फैयाना थाखा फैसाया नों आखाइ सोमावबा फैगोन जिरायनाङा आखाइ सोमावना नायलाय आखाइ सोमावबासो फैगोन दा जोंनो दलद थाया जोङो थाइसेबाबो थाइनैबाबो फैसा फैयो ओरैनो थानानै मा लाब